दौड़ते समय सबसे बढ़िया तो ये है कि मैं गाने सुनना पसंद करता हूँ पुराने गाने जो लता मंगेशकर के हैं किशोर कुमार के हैं उनके गाने सुनना उससे क्या है कि वक्त का पता नहीं चलता और रनिंग भी बहुत अच्छे से होती हैं और दौड़ते वक्त टाइम का पता नहीं चलता और हम काफी मैं रोज सोचता हूँ कि आज मुझे इतना दौड़ना है इतना दौड़ना है तो मैं सोचते सोचते दौड़ता हूँ रनिंग करता हूँ पुराने गाने सुनता हूँ बोर नहीं होता हूँ अच्छा फील करता हूँ और मुझे सबसे पहले तो ये है कि मैं हाथ पैर अच्छे स्वस्थ रहते हैं सुबेह उठ के अगर दौड़ूँगा तो बिलकुल स्वस्थ रहूँगा बिलकुल कोई बीमारी नहीं होगी कुछ भी नहीं होगी और मेरा ध्यान पूरा दौड़ में रहेगा कि मुझे आज इतना किलोमीटर दौड़ा हूँ और मुझे ज्यादा से ज्यादा दौड़ना है कल मैं इतना दौड़ूँगा परसों इतना दौड़ूँगा और आप संगीत सुनते रहेंगे तो उससे क्या है आप बोर नहीं होंगे आप दौड़ेंगे तो आप अकेले रहेंगे तो अकेले दौड़ेंगे तो आप उसके लिए संगीत को चुन लीजिए और संगीत बहुत अच्छी चीज है माइंड को फ्रेश करता है अगर आप किसी टेंशन में हो तो टेंशन को दूर करता है संगीत बहुत अच्छी चीज है और रनिंग रोज करना चाहिए सुबह मैं पाँच बजे उठकर रनिंग करता हूँ एक घंटा डेढ़ घंटे की रनिंग करता हूँ उसमें दौड़ता हूँ एक टाइम सेट करता हूँ कि मुझे इतना टाइम तक दौड़ना है आज इतना दौड़ा हूँ कल मुझे और ज्यादा दौड़ना है परसों और ज्यादा दौड़ना है ऐसे दौड़ते समय मैं दिनचर्या के बारे में भी सोचता हूँ कि आज मुझे क्या क्या करना है किस तरीके से करना है कब करना है एक फिक्स टाइम करता हूँ उसके बाद दौड़ता हूँ और हर किसी को दौड़ना चाहिए